اگر میں دنیا میں کہیں بھی سفر کر سکتی تو میں اللہ کا گھر میں مکہ مدینہ میں جانا بہت زیادہ پسند کروں گی میں حج کرنا میرے لیے بہت زیادہ وہ ہے میرے میرا ڈریم ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں اور وہاں جا کے بہت ساری عبادت کروں